अ हेल्ल' अ बुं दङलै दङ लांनो ओइद आं लाबोआलै आं न'आवनो आबाद खालामो न'निफ्रायनो आं हरो न'निफ्रायनो फानो आं थोद जोङो इउरियाखौनो होफेरा नों सानदुंआवनो दोननांआ मैगंखौ सानदुंआव दोनबायदां ओंखायनो सेवबाय होद मा बेपारि आं माबासो गाङलिया गाङलिया न'आवनो आबाद खालामो आङो न'निफ्रायनो है जों गिदिर नङबाबो जों जाख'हायिखौ आं फानो थोद मासे मा मा माति आं सारफेराखैलै हैद नों साननै सानथामदो जादो ओंखायनोथ' सेवदो फानोथर'

नङा होम्बा फागुन मासनि फागुन मासखौ मिनथिगौ नोङो फागुन मेसनि बार आरो सान्दुंखौ हो बार बारनायजों सान्दुंजों बेसेबां माबाफोरा मैगंफोरा रबलाङो

रोङाबा नोंना मैगं जानाय फरमुलाखौनो नों रोङाबा मादो जानोरा है बेसे बोसोर बोसोर फानना जागासिनो आङो मैगंखौ थोद मा जोंहा जानायानो जानाय ना जानायानो जा न'खराव खमबा माने एसेबां जाख'नो हाया जोंलाय जाख'नो हायिखौसो फानोना आङो ओइ बेपारि माने आं न'आवनो आबाद मावनानै फानहैबाय थायो आं बेपारिबो नङा असे बेपारिबो नंद्राया आङो ओइ सम सम आरो सम सम दे दे जाबाय दे जाबाय